आं दैसायाव ना गुरो ना गुरना ना फानो बेनिफ्राय न'खर सोलियो बे ना फाननायजोंनो आङो माइ माइरं दै बायो थाव संख्रि बानलु बायना जायो खरस गथ' गथाइ बिदिनो फेदेरो फोलावो न'खरखौ बिदिनो सालायो ना गुरनायजों ना हमनानै थिग बिदिनो नाखौ हमो फानो आं ना जाबाय थायो बिदिनो हमनानै दैसा दैमा दैसाफ्राव सारहैयो बेनिफ्राय फानो जायो बिदिनो आरो खरसा बायदिसिना खालामो बेनिफ्रायनो फाननानै ना हमो ना गिदिर फिसा अनेकथा ना मोनो ना मोनो बेनिफ्राय आङो बेफोर नाजोंनो फाननानै दाउ अमा फिसिनानैबो न'खर सालायो आरो लोगोसे न'खरनि गासै गथ' गथाइफोरनो जानाय लोंनाय फरायनाय थाखा फैसा गोनांबाथाय ना गुरनाय दारैनो आङो खालामनो हाबाबो फाहामो जाहोयो लोंहोयो बिदि आरो बेनिफ्राय आङो न'खरखौ आरजियो फोथांनो हालांबाय थाथों बिदिनो न'खर सलायनायाव आङो ना गुरनायजोंनो एसे गुरै इजि खाजानाय बायदि मोनदों ओंखायनो आङो नाखौ गुरो बेखायनो ना गुरनानैनो आङो जथेस्थ' न'खर सामलायदों बेबायदियैनो आङो सोलिगासनो दं आरो इसे देरगानाय ज' जिउआव देरगानाय दा देरहासारनायबो मोनदों बेखौनो आङो दिनै ना गुरनाय सोमोन्दै नानि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंना फोजोबनाय जाबाय दोनसै